तरणु हिकु ज़रूरी ऐं शरीर जे लाइ जामु सुठी कसरत आहे जेकी पाण खे बीमारियुनि खां बचाए थी पंहिंजे स्वास्थ्य जे लाइ बि सुठी आहे तंहिंजे करे मां नंढपणु खां ई तरण जो सिखणु चालू कयो हुओ तरण जो सिखण में बि देरु लॻंदी आहे तरण जो सिखण जे लाइ उन जी रीति ॼाणणियूं पवनि थियूं तरण सां जामु फ़ाइदा थींदा आहिनि शरीर में सुधार मन स्थिर थींदो आहे हॾि का मज़बूतु थींदा आहिनि शरीरु सन्हो थींदो आहे मूंखे तरण जो प्रशांत सर करे हिकु हुआ उन्हनि सिखारियो हुओ मूंखे तरण जो सिखण जो शौक़ु हुओ इन जे करे मूंखे पाणीअ खां ॾपु कान पियो लॻे तरण जी पक्रिया में ध्यानु ऐं धैर्य ज़रूरी आहिनि जंहिंसां मन खे शांती मिलंदी आहे ऐं चिंताऊं दूरु थींदियूं आहिनि प्रशांत सर मूंखे इलाही मदद कई हुई तरण सां पाण माण्हुनि खे पाणी ऐं सुठो रखण जे बारे में सम्झाए था सघूं माण्हुनि खे पाणीअ जो बचाव करणु ऐं ज़रूरीयति जे बारे में सम्झाए सघूं था हीअं तरणु ख़ाली शरीरु न पर मन ऐं पर्यावरण जे लाइ बि सुठो आहे